हैल्लो अच्छा अच्छा में आखा नीं कि में इद्धर फिरने आस्तै आए दे मंदर इद्धर केह्ड़े केह्ड़े मंदर ऐ न दस्सो किन्ने मंदर न हां अच्छा अच्छा इक अच्छा इक रघुनाथ मंदर आखा दे हां हांजी अच्छा हां हां मंदरें दा शैह्र अच्छा हां हां अच्छा होर होर मम्हाया महा माया मंदर बी आखा दे हे

हां जी होर ठीक ऐ ते फिर अस जाई सकने आं ना मंदर च फिरी सकने आं अच्छा हां चलो धन्यवाद